ادبی خوبصورتی اردو کا شمار دنیا کی سب سے دلکش اور شاعرانہ زبانوں میں ہوتا ہے خاص طور پر اس کی غزل گوئی نثر اور الفاظ کے چناؤ میں نرمی اور حسن پایا جاتا ہے لسانی ساخت اردو کی گرامر ہندی فارسی اور عربی جیسی زبانوں سے مماثلت رکھتی ہے جبکہ الفاظ کا ذخیرہ خاص طور پر فارسی اور عربی سے متاثر ہے رسم الخط اردو نستعلیق رسم الخط میں لکھی جاتی ہے جو کہ بصری طور پر بہت دلکش لیکن سیکھنے میں قدرے مشکل ہوتا ہے ہو سکتی ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو رومن یا لا لاطینی رسم الخط کے عادی ہیں رواج اور اثر اردو بر صغیر پاک و ہند میں نہ صرف رابطے کی زبان ہے بلکہ ایک تہذیبی زبان بھی ہے تاہم عالمی سطح پر اس کا اثر انگریزی چینی یا ہسپانوی جتنا وسیع نہیں اگر آپ کسی اور زبان کا حوالہ دے رہے ہیں تو وہ بھی بتائے